गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय जोबोद मामोनलाय देहानि थाखाय बा देहानि थाखाय बा मेलेमनि थाखाय बा माबानि थाखाय सिंनि बेमार आजारनि थाखाय एसे फाहामथाय होयो ओमफ्राय सिंनि हारा बा माबानि मा होनोमोनलाय माबानि थाखाय केलसियाम नि थााखाय मोजां फाहामथाय होयो गेलेनो थाखाय जोंहा मोजां माने गेलेनो थाखाय जोंहा देहाफोरखौ फ्राथ मोननाय जायो बा माबानो मामोनलाय देहाफोरखौ स्रां मोननाय जायो देहाया जोंनि थाखाय मोजां लाखिनांगौ जायो थाब मानो होनबा देहाखौ जों फ्राथ लाखिनो हायोबा देहायाबो जोंना लोमजानो रोङै जायो बा माबानो बेमार आजार जानो रोङै जायो जों आरो माने बोरायनो थाब देहाफोरखौ फ्राथ लायोबा जोंहा बेमार मा होनो मोनलाय थाब बोरायनो रोङा मानसिया देहाखौ जेसेबां जों माबा लेथ्रा माबा लागोन जेसेबां माबा लागोन देहाया जोंना लासै रबलांनो नाजागोन थारमाने देहाखौ जेसेबां हायो एसेबां माने देहाखौ फ्राथ लाखिनांगौ गावबागावनि देहाखौ होमबा जोंहा देहाखौ फ्राथ लाखिनायजों प्लास मेलेम जिबि बा माबाफ्रा केलसियाम बा माबाफ्रा फ्राथ जानानै थायो देहाफोरा बेमार आजारफ्राबो जोंना बेबादि सोमजिनो हाया गोजोनथों